मध्य प्रदेश में कई सारी सांस्कृतिक शिल्पकला अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जैसे कि हम बताते हैं भेरवा कलाकार भेरवा कलाकार वे होते हैं जो मूर्ति का निर्माण करते हैं सिहोर में ज़िले में दूदी सागवान और साज लकड़ियों की कलाकृति होती है मध्य प्रदेश के सिहोर ज़िले में अलग अलग प्रकार की लकड़ियों से अलग अलग प्रकार की कला को बनाया जाता है और मध्य प्रदेश के जो शहढोले में आके लकड़ी के बने खिलौने बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं और यहाँ पर सजावट का सामान बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ पर घर में ही सिंदूर बनाया जाता हूँ जो कि मार्केट में उच्च दामों पर बिकता है यहाँ की चूड़ी और काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं मिट्टी के बर्तन जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं जिन्हें टेरा टेराकोटा शिल्प कला कहते हैं और बड़ी बड़ी देवी देवताओं की मूर्ति पत्थरों को काट के बनाई जाती हैं तो मध्य प्रदेश संस्कृति के लिए तो बहुत ही अग्रसर है और बहुत ही आगे यहाँ पर बाहर से आने वाले लोग यहाँ की सांस्कृतिक कलाओं को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं